मनशाक बरी खेळटा तेन्ना ताका ताका बरी हेल्थ मेळटा कारण जेन्ना जिवाक आनी खेळटा तेन्ना आमचे हात पांय हालता आनी आमचो गाम बी घोळटा आनी आमचे आंगान वायट टॉक्सीक आसा ती बरी पडटा आनी हें हें करपाक

कारण ओके लागून ताका लागून आमकां दुयशें दुयेंस बी बेगीन जायना आनी आनी हेल्थ उरता आनी मन मनशाची मानसीक शीत वयरी बरी बरी व्हरता व्हरता आनी त्यांची कितें ती टेंशन फ्री जाता